मधुमेह बीमारीसँ निपटयके लेल गाममे किछु लोकप्रिय उपाय छै जाहिमे छै एकटा चीनीके उपयोग बहुते कम करैक छै चीनीक बदला अहाँ गुड़के उपयोग बेसी कऽ सकै छियै आर जे छै मतलब बेसी चलै फिरैके छै आर बेसी स्वस्थ नहि रहैक छै अपन शरीरके हरदम काम काजमे लगेबाक छै किएकि मधुमेहसँ शरीर पूरा लोथ भऽ जाइ छै आर अपनो आपके बेसी चोट लगाबयके कोशिश नहि करयके छै किएकि मधुमेहमे शरीरके प्लेटलेट्स पूरा घटि जाइ छै जाहिमे चोट लागैक बाद खून बेसी बहै छै आर क्लॉटिंग जे छै बहुत लेटसँ होइ छै आर मधुमेहसँ बचयके लेल ग्रामीण उपायमे किछु इएह सभ उपाय छै आर अहाँ दवाइके उपयोग लगातार करैत रहूँ जाहिसँ अहाँके मधुमेह जे छै से निश्चित रूपमे कम भऽ जायत